हेल' ओं आङो बै माबानिफ्राय बेंगल निफ्राय बेंगल निफ्राय आं खामानि नागेरनानै फैदों मोन माबाफोर खामानि मोनगोन नामा उम मा मा खामानि दं दा मावथाव थाव आं गोदान फैनाय नालाय बाराथ' मिन्थिया आङो

उम उम उम उम उम औ उम उम आंनाथ' दा बाहेराव फैनाय नालाय थाखा फैसा जोबबो जोबबाय लामायाव गारि मथर गाखोबोनाय दा एसे दोरखार जादों आरो थाखा फैसा निबो ओंखायनो खामानि माबाफोर ज'बफोर मोनो नामा बेखौ मोनगोन नामा बेखौ नागेरदोंमोन आङो एसे सुबिदा होगोन नामा उम उम उम उम उम दे उम उम उम हागौ खिनि एसे थाब हागौ खिनिखौ एसे थाब नाजादो आंबो बिदिनो मोजां ज'ब मोनोब्ला मावथ'नोसै दे आं बिदिनो दसराफ्राव एसे मावथ'नोसै आमफ्राय हागौ खिनि एसे थाब नाजादो खामानिफोरखौ उम उम औ हायो बिदिखौ हाजोबखायो उम हाजोबखायो उम उम बिदिनो एसे थाब नाजायोब्ला मोजां जागोन हागौखिनिखौ थाब नाजादो उम दा मालायनि दस्रानि औ दस्रानि दखानाव आं बिसिबां थाबाय थानो उम उम दे थाब उम उम एसे उम उम एसे खामानिफोरखौ मोजांखौ नायदो मोजां मावनो हाथाव थाव एसे उम मोजां सोलिनाय उम उम एसे उम दे